हमसभ बर्तन जे धोलहुँ तेलाह बर्तन कहलहुँ कोना साफ हेतै कोना प्रयोग हेतै तऽ हमसभ सर्फसँ धोलहुँ तेलापन हटि जाइ ओहिसँ नहि हटैए तऽ साबुन आबै छै ओहि साबुनसँ मँजलहुँ धोलहुँ तऽ ओहोसँ हटि सकैए तेलापन ओहिसँ नहि होइ छै तऽ छौर लेलहुँ छौरसँ मँजलहुँ करलहुँ धोलहुँ तऽ देखलहुँ जे बर्तन चमकि गेलै धोइ कऽ रखलहुँ देखि कऽ जे हँ बर्तन कोना सफैअतमे रहै छै कोना करै छै तेलाह बर्तनकेँ राखि कऽ देखरेख ईसभ कयलहुँ धयलहुँ सभटा सभचीज बनेलहुँ कयलहुँ सभ बर्तनो माजैवला आबै छै तऽ ओहोसँ मँजलक धोलक कयलक इएहसँ झामासँ तऽ ओहोसँ बर्तन साफ भेल सभटा सभ चीज कयलहुँ सभटा सभचीज भेलै